हैलो तुस ट्रैवल अजैंट बोला दे थुआढ़े कोल केह्ड़ी केह्ड़ी गड्डियां न अच्छा अच्छा अते उं'दा रेट केह् ऐ में कड़कयाल दा जाना हा इद्धर अंबरसर हां जी बंदे छे सत्त होने अच्छा अच्छा अच्छा चलो तुस मतलब इद्धरा लेई जाएओ कड़कयालै दा फ्ही मिगी लैने गी आई जाहगे हां शिव मंदरै कोल जित्थे तलाऽ ते हां बी ड्राइवर मतलब ठीक ड्राइवर भेजी ओड़ेओ कोई जेह्ड़ा ठीक होऐ उ'यां ठीक ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ